अॼु जे युग में नेत्रहिन ऐं बुजुर्गनि लाइ मां जेके माण्हू ॿार या सम्झो जेके ज़ाइफा मर्द बुढो जेके नेत्रहिन आहिनि जेके अंधा आहिनि उन लाइ नई नई एपू ठही आहिनि उन एप जे थ्रू उन खे हो टैक्स मैसेज जेको अचे थो हूअ एप उनखे ॿुधण अचे थो मेन त ॿुधण अचनि जे करे उनखे ॾाढी उनमें सहुलियत थिए थी त घटि में घटि उहो ॿुधी करे पंहिंजो उहो कमु अॻियां करे सघे थो जीअं बुढो माण्हू आहे धीरे धीरे अॻियां उन जी अखियूं कमु नथियूं कनि या उनखे ॾिसण नथो अचे एतिरो नेत्रहिन खे त जेको आहे अंधो माण्हू वेचारो उनखे ॿुधण ई ॾिसण ई न ईंदो आहे ॿुधण ईंदो आहे पर उनजे लाइ माना जेका एप आहिनि जीअं भाई मेरी आंख एप जेका नयू नयू एपू आहिनि जेके त एड़ियूं एप ठवनि उन्हनि खे माना वॉइस मैसेज अचणु खपे वॉइस मैसेज ईंदो त उनखे उनजो फ़ाइदो पवंदो हिन लाइ माना जेका तयारी आहे सरकार जी या जेको कमु थी रहियो आहे हुन लाइ वाकई माना ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे ऐं इहो थियण ई खपे अॻियां इनखे प्रोत्साहन मिलणु खपे